हॅलो सत्य हिरा हांव महाले उलयतां गिरीच्यान हांवें स्विगीचेर एक ऑर्डर केल्ली एक बटर चिकन बॉनलस पांच नान आनी एक फ्राय्ड रायस मिक्स विताउट मर्टन तुमच्या हॉटेलाचेर सत्य हिराचेर आतां जेवणाचो वेळ जालो सातांक केल्ली आमी ऑर्डर आनी आजून पत्तोच ना अशी कशी तुमची सरवीस तुमचो स्विगी वालो सुद्दां फॉन उकलीना पॅमेंट सुद्दां ऑलरॅडी केला आमी उपाशी दवरलाच आमकां पयशे खाता आमचे सॉरी मॅडम कितें कस्टमर सरवीस दिला कित्याक दिला फॉन उकलिना जाल्यार तुमी फुडल्या पंदरा मिनटान म्हजे जेवण तरी येवपाक जाय नाल्या पयशे म्हजे रीपे जावपाक जाय नाल्यार हांव कंम्पलेंट करता तुमच्या हॉटेलाची